میں ایک بار بزار گئی تھی مجھے وہاں پر ایک شال پسند آئی جو كہ بہت اچھی شال تھی بنارسی ٹائپ كی شال تھی ٹھنڈ میں بہت كام آتی ہے شال میں اسے ہی اوڑھتی ہوں ہر بار مجھے وہی پسند ہے میری دوست كو وہ بہت اچھی لگتی ہے اور میری فرینڈس وغیرہ جب میں نے پہلی بار شال لی تھی تو وہ انہوں نے اس كی فوٹو بھی كلک كری تھی اور میری میم كو بھی شال بہت پسند ہے انہوں نے میرے سے میری شال بھی مانگی تھی لیكن مجھے میری شال بہت پسند ہے اس لیے میں نے نہیں دی تھی وہ بہت سافٹ ہے اور اس كی كوالیٹی بہت اچھی ہے وہ اتنے دن ہو گئے وہ ابھی تک خراب نہیں ہوئی ہے وہ ویسی كی ویسی ہے اور دھلنے كے بعد اس كا كلر بھی نہیں گیا